छोकिरिनि जे पढ़ाई जे लाइ अञां ताईं असांखे कोई बि अहिड़ो ॾुखियो समय आयो न आहे छोकिरिनि जे एजुकेशन जाम इं जाम ई महत्व आहे असांजे देश में हुन देश खे अॻियां वधाइण जे लाइ जाम ई महत्वपूर्ण आहे छोकिरिनि जो एजुकेशन हुनखे देश जी जेकी इकॉनोमी हूंदी आहे हुनखे अॻियां वधण जे लाइ छोकिरिनि जी एजुकेशन मतिलबु पढ़ाई हुननि जी जाम ई महत्वपूर्ण आहे ऐं उहो छोकिरी जेकी पढ़ियलु लिखियलु हूंदी आहे उहो पंहिंजो घरु ऐं पंहिंजी जेकी सॼी लाइफ़ हूंदी आहे उहो सभु सुठी तराहं संभाले वेंदी आहे ऐं अॼुकल्ह ॾिसण वञो त देश में हे एॾा सारा माण्हू रहंदा आहिनि असांजे कंट्री में जाम सारा माण्हू रहंदा आहिनि उन्हनि जे पढ़ाई जे लाइ जेका छोकिरा आहिनि उहो उहो बि ज जाम पढ़ंदा आहिनि पर असांजी छोकिरी ॾिसणु वञ त वधीक पढ़ियलु न आहिनि ऐं असांजे देश में अधि त छोकिरियूं रहंदियूं आहिनि हुन उनजी ऐं असांजे इकॉनोमी या उनखे कंट्रोल में रखण लाइ असांजी जेकी जनसंख्या आहे उनखे कंट्रोल में रखण लाइ हिकु छोकिरी आहे उहेई करे सघंदी आहे त हुनजो पढ़ण जे लाइ जाम ई इम्पोटेंट्स आहे उहे चाहिनि त देश खे अॻियां वधाए सघंदियूं आहिनि पा अ पंहिंजे पढ़ पढ़ियलु लिखियलु सां असांजी हुनते कोई बि रोक टोक न हूंदी आहे उहो घणो पढ़ण उहो उन्हनि जे मथां हूंदो आहे ऐं छोकिरी खे वधीक पढ़ण जे लाइ असांखे अहिड़ा वधीक प्रोग्राम बि रखणा वञनि के हुनखे सम्झाइणो खपे के पढ़ाई जाम इम्पोटंट्स आहे